हीअं त जेतिरा बि गेम खेलूं होतिरा घटि आहे सभई गेम ॾाढा सुठा वणंदड़ आहिनि पर मां जेके गेम नंढपण में खेलिया उहा मुंहिंजी मिठी यादियूं ठही पिया नंढपण मां घणई गेम खेलिया जीअं त लंगड़ी टांग थी ही भागम भागी घणेई गेम मां खेलिया पर मुंहिंजी मिठी यादियूं हुननि में ई थियूं नंढपण में मूंखे ॾाढा ई गेम वणिया ऐं गेम माण्हू खे अॻियां वधाइनि था माण्हू अगरि वॾो थो थिए तॾहिं बि अगरि कंहिं गेम गेम में उन खे दिलिचस्पी हूंदी आहे त उहे स्पोट्स में पंहिंजो नालो कमाए सघे थो अॼुकल्ह गेमनि जी बि ॾाढी ई ॾाढो बोलचाल आहे गेम खेलणु बि वधीक ज़रूरी आहे गेमनि सां सदा ई माण्हू जे मन में मिठी यादियूं ठहंदियूं आहिनि